हमारे क्षत्र में अनेक व्यवसाय व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं जैसे कि हमारे क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए हमारे जो हमारी महिलाएँ सिलाई बुनाई करती हैं उनके लिए हम फैक्ट्री खोल सकते हैं जैसे कि उनको भी व्यवसाय मिलेगा दूसरा उनको भी रोजगार मिलेगा जो हमारी महिला हैं जो आजकल बेरोजगार हैं जो आजकल जो बेराजगार हैं जो अपने घर वगैरह का नहीं चला पा री है तो मेरा मायना ये है कि मैं उनके लिए फैक्ट्रियाँ खोली एक छोटा सा व्यवसाय खोलूँ जिससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलें उनको लाभ मिलेगा वहीं उनको लाभ मिलेगा तो वो मेरी फैक्ट्री जो मैं खोली हुई हूँ फैक्ट्री जो मैंने खोलना चाहती हूँ उसमें भी मुझे भी लाभ मिलेगा जो महिला बेराजगार उन्हें रोजगार मिलेगा और जो मेरा जो काम है वो मेरा काम भी हो जाएगा इसलिए मैं यह क्षेत्र में यह व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ यह व्यवसाय शुरू करने के लिए मुझे अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी जैसे कि महिला हैं तो महिलाएँ जो अपना जो काम करती है सिलाई बुनाई कढ़ाई का तो महिलाएँ वो काम करेंगी अन्यथा मुझे पुरुशों की जरूरत पड़ती है तो पुरुष मेरे जो पुरुष हमारे यहाँ काम करेंगे वो यातायात का काम कर सकते हैं इसलिए मैं अपनी क्षेत्र में एक छोटा सा व्यवसाय खोलना चाहती हूँ